मधुबनी जिला पृथक दरभङ्गा जिलासँ उन्नैस सए बहत्तरिमे स्वतन्त्र जिला मधुबनी बनल एकर बहुत ही प्राचीनतम इतिहास छै मधुबनी जिला अपना आपमे एकटा ऐतिहासिक पूरा दुनिआँमे अपन महत्व रखैत छै एतय के वाणी बहुत ही मधुर छै एतय के इतिहासमे सौराठ सभा मधुबनी जिलामे विद्यापति कालिदास राजनगर किला अनेको इतिहास छै मधुबनी जिलाके सभसँ प्राचीनतम इतिहास एतय ई छै जे मधुबनी जिलाके आओर नेपालके बोर्डरपर एकटा फुलहर गाँव छै जाहिमे गिरिजा स्थान छै इतिहास छै ओहिमे शास्त्रमे वेदमे इतिहास छै जे सीता जे कि जनक नन्दिनी रहथिन ओ प्रतिदिन जनकपुरसँ फुलहर गिरिजा स्थान पूजा करय के वास्ते फूल तोड़य अबथिन प्रति दिन पुष्पक विमानसँ मधुबनी जिलामे कालिदास डीह छै कालिदासके स्थानपर एखन उच्चैठ भगवती स्थान उच्चैठ भगवती स्थान ओतय प्रतिष्ठित छथिन जतयके कालिदास जी भेलखिन कालिदास डीह विद्यापतिके एकटा अलग इतिहास छै जे कि देश नहि पूरा दुनिआँमे अलग प्रसिद्धि विद्यापतिके नामसँ एहि मधुबनीकेँ भेटलै मधुबनीके मधुबनी पेन्टिंग विश्व स्तरमे एकटा अपन पहचान रखैत छै दुनिआँमे मधुबनीके मधुबनी पेन्टिंगसँ सेहो पहचान छै बाबा विद्यापति जिनका एतय भगवान महादेव स्वयं उगनाके रूपमे नौकर बनि कऽ एलखिन आ हुनकर चाकरी करथिन एहन बाबा विद्यापति जे कि महान कवि महान उपासक भेलखिन एहन बाबा विद्यापतिके सेहो जन्म स्थान सेहो मधुबनी जिलामे छै बिस्फीमे मधुबनीमे अहिल्या स्थान छै अहियारीमे जकर कि एकटा अलग महत्व छै भगवान राम ओतय एलखिन स्वयं आ अहिल्याके जे पत्थर रूपमे निर्मित भऽ गेल रहथिन हुनका तारलखिन तैँ मधुबनीके एकटा गौरवशाली इतिहास रहलैए आओर मधुबनी सभसँ प्रमुख अपना वाणीके मिठाससँ सेहो प्रचलित छै